ہلو ہلو جی سر ہاں سر آپ ٹریول ایجنسی سے بول رہے ہیں اوکے اوکے سر اوکے سر میں ایک میں انڈیا میں آیا تھا تو مجھے ابھی دہلی کے اندر میرے کچھ ریلیشن کے لوگ ہیں تو سر میں دہلی گھومنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا خرچ ہوگا سہ ہاں ہاں سر یہی سب یہی سب اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا ہو تو آپ پلیز مجھے بتا دیں میں وہ بھی گھوم لوں گا کیونکہ میں نے کبھی اتنا گھوما نہیں یہاں دہلی میں تو سر اس کا اوکے ہاں سر میں اس کا اماؤنٹ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا کتنا خرچ لگ جائے گا مجھے بس ایک ہی دن کا ہے میرے پاس ٹور میں ایک ہی دن دے سکتا ہوں مجھے تھوڑا تھوڑا ٹائم گھما دیجیے سر میں سنگل ہوں سر میں سنگل ہوں یس اوکے تو سر کیا پرتی کیا کلو میٹر پڑے گا کتنا پرتی کلو میٹر پڑے گا سر میں ابھی ایئر پورٹ سے ہی پہنچنے پہنچا ہوں میں یہاں ہوں اندرا گاندھی ایئر پورٹ پہ سر جی تو آپ مجھے یہاں سے ریسیو کر لیں یس سر ٹائم کیا سر ٹائمنگ ٹائمنگ کیا رہے گی میں یہاں شام کو پانچ بجے باہر نکل پاؤں گا ابھی تھوڑا ویٹ ہو رہا ہے لگیج وغیرہ آنے میں میرا ٹھیک ہے میں فلائٹ سے تو لینڈ ہو چکا ہوں بس لگیج لے کے میں باہر نکلوں گا پانچ بجے تلک تو سر آپ مجھے پانچ بجے تو باہر مل جائیں گے ایئر پورٹ پہ

تو سر پھر نیکسٹ ڈے رکھ لیجیے گا کوئی نہیں ابھی آپ مجھے ریسیو کر لیں اگلے دن کا یہ پروگرام بنا لیجیے گا مارننگ مارننگ میں ٹائمنگ کیا رہے گی وہ مجھے بتا دیجیے

مارننگ میں ڈیڑھ بجے ون تھرڈ ون تھرٹی اوکے اچھا سر اس کے لیے مجھے کچھ ایڈوانس پے کرنا ہوگا یا فل پیمنٹ میں تبھی کر دوں

سر آواز بریک ہو رہی ہے سر آپ کی ہلو اوکے سر اوکے ٹھیک ہے تو سر میں میں آپ کو پچیس سو روپے ابھی ایڈوانس پے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پچیس سو روپے میں آپ کو بعد میں پے کر دوں گا اوکے سر تھینک یو سر آپ نا ٹائم پہ پہنچ جائیے گا اوکے